आजुक परिवेशमे परिवहन व्यवस्था मे बहुत खामिआँ अछि टाइम बे टाइमके कोइ नियमावली बिहारमे नहि देखैमे आबि रहल अछि सरकारी परिवहन व्यवस्था इसधर ठिको छै लेकिन प्राइवेटमे तऽ इएहे देखैमे आबि रहल हय दस यात्रीके सीट हय नओगो यात्री मिलि गेल छै तैयो एगोके रास्ता तकाइत रहै छै उ पूरत तभिये खुलत एन केन प्रकारे ने हमसभ यात्रा तक घरसँ निकलि जाइ छी तऽ गन्तव्य तक पहुँच जाइ छी लेकिन दिक्कत उठऽबैतमे भी पहुँचला स्थान पहुँचनाइ जरूरी रहै छै तऽ चलिये जाइ छी आओर सुधारक बात ई तऽ सरकार आओर जनप्रतिनिधिके उपर निर्भर कयल जाइ छै जकर जे नेताके वोटमे मदति करै छी ओकरे बात चलै छै उकू ख्याति सभके पोषि पालिके रखै छै तऽ ओकरा जेब भराइके कामके लेल नेता सभ मुँह मोड़ि लै छै काम होइत नहि हय इएहे एक आस हय जे मोदी राज्यमे पूर्ण बिहारमे मोदी सरकार बनै ताहिमे सुधारके रास्ता देखैमे आबि रहल अछि